मेरा इक पड़ोसी ऐ जेह्का मेरा गवांडी ऐ नोआड़ा नांऽ ऐ मनसा राम नोआडे़ त्रै जागत ने दो नोआडे़ फौज च जागत न द'ऊं फौजी न होर दूआ जेह्का मेरा गोआंडी ऐ ओह् ऐ लैनमैन नोआड़ा नांऽ ऐ सूरम चंद होर त्रीआ जेह्का मेरा गोआंडी ऐ नोआड़ा नांऽ ऐ सुदेश कुमार होर नोआडे़ जेह्के जागत न ओह् कोई बिजली डिपार्टमेंट च लग्गा दा कोई पानी आह्ले डिपार्टमेंट च लग्गा दा होर त्रीआ जेह्का चौथा जेह्का मेरा गवांडी ऐ ओह् ऐ विजय कुमार ओह् बी शैल मैह्नत करदा अपने मैह्नत मजदूरी करदा होर पंजमां जेह्का मेरा गवांडी ऐ ओह् ऐ कि नोआड़ा नांऽ ऐ नेक राम ओह् बी शैल अपनै कारोबार करदा होर शैल गै अपने टब्बर टुब्बर पाला दा